आयुस आयुष्मान भारतसँ फायदा ई मिलैय कि गरीबके गरीब तबकेके लोगके ओइसे सरकारके द्वारा जे अनुदान मिलैय ओइसे पाँच लाख रुपआ गरीब सभके इलाज कराबैके लिए सरकार अनुदान दै यऽ जाहिसँ लोगके कल्याण होइए ओइसँ गरीब गरीब सभके भी बड़ासँ बड़ा बीमारीके उपचार होइए आओर उससे आओर पैसाके लेल जे सोचै लए नहि पड़ैए हैब नहि खर्चा बर्चा उठाबै लए पड़ैए आओर सरकारके जे योजना हय ओइ योजनाके हमरा सभके लाभ मिलैय बड़ा बड़ा हॉस्पिटलमे जे असाध बीमारी सभ हय एड्स हय कैन्सर हय जिससे बड़ा बड़ा गम्भीर बीमारी सभमे ई योजनाके बहुत बड़ा लाभ मिलैय इससे लोगो को लोग सभसँ बड़का जे खासियत जे ई लगैय कि सभसँ दबल कुचल लोग परिवार जकरा किछु खाइके भी नहि कोइ साधन नहि हय आओर वएह नहि कोइ तरहके कोइ परेशानी अगर हय तऽ आयुष्मान भारतके द्वारा इलाजके साधन सरकारके द्वारा जेना हऽ कुछ हॉस्पिटल जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हय जैसे हर जिलामे बनायल गेल हय ओइसे